ویسے تو ٹیکنالوجی دنیا میں آج کل جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں سارے ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہی کیے جاتے لیکن جہاں تک چھوٹے کاروبار کی بات ہے تو انہیں انہیں ان کے کاروبار میں بھی جو ہے ٹیکنالوجی کا اہم رول ہے کیونکہ جب یہ ٹیکنالوجی نئی تھی تو جو ہے ان کو بہت سارے کام کو بہت لمبے سمے میں کرنا پڑتا تھا جیسے مثال کے طور پر جیسے مان لیجیے اگر کسی کے پاس گاڑی نہ ہوتی تھی تو اس کو جو ہے دور کا سفر کرنے میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اگر انٹرنیٹ کے آنے سے ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت سارے جو ہے کام کو آسانی سے کیا جانے لگا بہت سارے جو ہے کاروبار کو آسانی سے کیا جانے مثال کے طور پر اگر کسی کو مان لیجیے روپیہ بھیجنا ہو تو اس کو جو ہے پہلے جو ہے یو پی آئی کے مادھیم سے انٹرنیٹ کے مادھیم سے آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیسے بھیج کے اسے سامان آسانی سے جو ہے منگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی کپڑا وغیرہ منگانا ہو کوئی مشین منگانا ہو کوئی بھی چیز منگانا ہو آج کے ٹیکنالوجی کے ذریعہ بہت ہی آسانی سے اس کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے ٹیکنالوجی جو ہے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو ہے مددگار جو ایک ذریعہ ہے انسان کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے کاروبار جتنے بھی آج کل کاروبار دنیا میں ہو رہے ہیں سارے ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے ایک بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے کیے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی جو ہے ایک سہولت بھرا زندگی انسان کو جینے کے لیے مل رہا ہے بہت ہی جو ہے خوشنودی کے ساتھ وہ جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے جی رہے ہیں جیسے مان لیجیے کہ کوئی جو ہے ٹھیلے والا کوئی جو ہے بیکری والا اگر کوئی بھی دوکان چلا رہا ہو تو اگر مان لیجیے کوئی گراہک اگر روپیہ نہیں لے کے جاتا ہے اگر اس کے پاس جو ہے فون ہوتا ہے تو یو پی آئی کے مادھیم سے ٹیکنالوجی کے مادھیم سے اس کو آسانی سے پیسے دے دیتا ہے اس طرح سے جیسے مان لیجیے کسی کو جو ہے دلی سے اگر بہار آنا ہو اگر ٹرین وغیرہ سے تو ہم اس کو مان لیجیے پیسے وغیرہ چوری ہونے کا ڈر ہے تو اگر وہ اپنے جو بینک میں روپیہ جمع کر کے وہ یہاں کے نکاسی کرے تو اس طرح سے اس کا روپیہ کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوتا ٹیکنالوجی ایک طرح سے بہت ہی ایک جو ہے اچھا اور ایک بہت ہی جو ہے سنتوش جنک اور ایک بہت ہی جو ہے اچھا جو ہے ایک ذریعہ ہے انسان کے جو ہے انسان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے اس سے انسان کی زندگی بہت جو ہے سہولت بھری ہو گئی ہے بہت ہی آسان ہو گیا ہے بہت ہی جو ہے آسانی سے وہ اپنے سارے کاروبار کو جو ہے کر پاتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں کام ٹیکنالوجی کے مادھیم سے بہت ہی آسان طریقے سے ہوتے ہیں جو کہ آج کل اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں جو ہے مہنگائی کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی کے مادھیم سے بہت سارے کام کو آسانی سے کر کے وہ جو ہے سہولت حاصل کر لیتے ہیں تو چھوٹی کاروبار جو ہے بہت ہی اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور بہت سے جو ہے کام اس کو آسان ہو رہے ہیں جو کہ ہم جتنا بھی بات بتائیں اس میں وہ سارے بات جو ہے کہ اچھی ہیں اور چھوٹے کاروبار کے لیے بہت ہی جو ہے فائدے مند ہے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کے مادھیم سے سارے کام کو آسانی سے کر لیتے